आंखौ उन्दैनिफ्रायनो आंनि बिमा बिफाया मोजां गियानफोरखौ आंखौ फोरोंबोबाय आंबो सोलोंबोबाय उन्दैफोरखौ अननो गेदेरफोरखौ मान होनो संनाय खावनायफोरखौ फोरोंबोबाय गियान गुदि मोननो थाखाय फरायसालियाव थिनहरबाय आरो आलासि सिनायनो फोरोंबोबाय दिनै बिसोरनि मोजां बोसोन होनायफोरा आंनि जिब'नाव गोबां गोहोम खोख्लैबाय जेरै आं दा नखर जाबाय संनाय खावनायाव आखा फाखा जाबाय आलासि दुमसि फैब्ला आं बिसोरखौ सिबियो लोगोसे उन्दैफोरखौ अनो बोसोनफोरखौ फोरोंफिनो गेदेरफोरखौ मान होनो फोरोङो गियान बुद्धि मोननानै आं दिनै बिजनेसबो मावनानै जानो हाबाय बेफोर सोलोंनाया आंनि जिब'नाव गेदेर साक्सेसफुल जाबाय